अॼु जी फोटोग्राफी ऐं पुराणे ज़माने जी फोटो ग्राफीअ में फ़र्क़ु आहे जीअं त पुराणे फोटोग्राफीअ में कॅग कॅम जामु माण्हूनि खे कॅमरा ख़रीदु करण जो शौंक़ु हूंदो जीअं त असांजे वटि कॅमरा आहे छाकाणि त तंहिं वक़्तु में मोबाइल हूंदो त उनमें कॅमरा न हूंदो हो ऐं हुन टाइम जो कॅमरे में बि अलॻि अलॻि बॅटरी हूंदी हुई नंढी बॅटरी ईंदी हुई बॅटरी विझिणी आहे हाणे जे टाइम ते त उहो कॅमरा मिवि कॅमरा बि जामु अचया आ अॼु जी तारीख़ में अची आहिनि जीअं डै डि एस लार वि एस लार आहिनि ऐं हाणे त चार्जेबल कॅमरा बि अची विया आहिनि जीअं त चार्ज कंदा त ॿ टे ॾींहं हली वेंदा आहिनि पुराणे ज़माने में कीअं थींदो हो की कॅमरा वठणु त उनजी बॅटरी ख़तमु थी वेंदी त बॅटरी चेंज करिणी पवंदी हाणे इअं नाहे ऐं हाणे त जामु मोबाइल तमामु मोबाइल बि अची विया आहिनि त छाकरे कॅमरा बि हाणे कम युस थियण लॻा आहिनि जीअं त जामु प्रकार आहे जीअं हाणे त न अस नवे मां सौ मां असी नवे टका फोन में कॅमरा अची विया आहिनि जीअं त सुठी फोटो कॅमरा फो कॅमरा जे फोन जे कॅमरा में अची वेंदी फोन जे कॅमरा में अची वेंदी आहे इनकरे हाणे कॅमरा जो बि कम इस्तेमालु थींदो आहे ऐं फोन बि फोन में बि कॅमरा आहे त उनजो बि वधीक इस्तेमालु थींदो आहे छाकरे हर माण्हूअ वटि हाणे फोन आहे आहे हर माण्हूअ वटि कॅमरा वारो फोन आहे त उहो पंहिंजे फोन मां ई फोटो कढंदो आहे